مجھ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں فنکاروں کو اہمیت زیاہ نہیں دی جاتی ہے اور انہیں موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے جس سے ان کا فن ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں وہ لوگ محنت بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ان کی یہ محنت اور ان کی یہ کوشش کامیاب اس وقت نہیں ہوتی ہے جب وہ لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں یا پھر ان کے پاس روپے پیسہ کی کمی ہوتی ہے جس سے ان کا فن ادھورا رہ جاتا ہے اور اس کے لیے ان لوگوں کو بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے